औ आयं आमफ्राय माबा खबर मोन साख्रिमाने नोंथ' आगोलाव माबा बहाबा मावगासिनो दंमोन ना

बेसे गोबाव जाखो ओरैनो ओरैनो दा जिरायना दं ना मा साख्रि माने ओरैनोथ' साहा बागानावथ'मानसिफ्रा दा फिलाब बायदियानो दंजोबो दंनाया आमफ्राय सासे बै जोंहाजे पारमानेन्ट बागान नेग्रा सासे दंमोन जे बे माबा सुग्रायाव थाग्रा औ बेयो एसे थांहां थांहां बायदि जाना दं आरोना बे थांबाथ' सोनो हागोन आमफ्राय ओरैनोथ' बिदिनो बिलाइ खानाय दिनखालि एसे एनै नां मानसि नांदेरगौ जायो आरो ओरैनोथ' बिदिनो थिनस' आमफ्राय सारिस' गाहाम थाङो आरो बिदिनो बिलाइ खाग्राफोरनिया एसे खम जायो आमफ्राय बे बिलाइ रोगाग्रा माबा नांगौ जायो आरो बिलाइ खानाय दिनावल' औ बे साननैसोआव नों बे बिलाइ खागोन नालाय बेयाव फैग्रोदो आमफ्राय बे जुदि जोंनि बे पारमानेन्ट लेबारा थाङोबा मानि पारमानेन्ट नेग्राया थाङोबा नोंखौ बेहायनो सोना होजागोन आरो औ औ होनबालाय गामोनबो बिलाइ खागोन आरो नों गाबोननिफाय नो फैगोरनो हाबाय औ औ

दे दे गामोन फैदो होनबालाय आमफ्राय ओरैनो न'फ्राव मोसौ मोसाफोर दं ना गैया मोसौ अमा दाउफोर दंना गैया न' आव फोरावलाय औ औ औ औ

औ मिन्थिदों आरो जोंबो औ औ औ दे आयं होनबालाय गामोन बिलाइ खानो नागिरदों गामोन नों फैनायग्रोदो आरो औ औ दे दे फै दे फैदो होनबा